हँ हमर तऽ रोजी रोटी बिजलीपर अछि चूँकि हमर जे छथिन से बिजलिए ऑफिसमे काज करै छथिन ठीक छै तऽ बिजलीके कटौती हमसब कोना कऽ सकै छी जहाँ तक अहाँ अगर अहाँके पंखाके काम भऽ गेल या तऽ अहाँ पंखाके बन्द कऽ दिऔ पानिके ज्यादातर अहाँ कमसँ कम जतबी काजमे ओ हैत ओतबी काज अहाँ इस्तेमाल करिऔ ताहिसँ की हेतै जे मिनट मिनटपर मोटर नहि चलतै मोटर नहि चलतै तऽ ओतेक बिजली खपत नहि हैत अक्सर देखै छिए हमसब जे मोबाइले चार्ज केलहुँ तऽ चार्जर लगा देलहुँ ओकर बाद मोबाइल निकालि लेलहुँ तऽ चार्जरके बन्द नहि केलहुँ ताहिसँ की होइ छै बिजली उठै छै लेकिन हमरा सबके तऽ बिजलीके कटौती करैके छै जतेक बिजली बचेबै ततेक रोजी रोटी अहाँ सबके बढ़िआँ भऽ जाएत ओहिसँ की छै जे रोशनी लऽ कऽ आम समस्या नहि हैत बिजली आइ आइके डेटमे बिजलीके सब एतेक यूज कऽ रहल छै जे बिजलीके ओ तऽ हर घरमे पंखा टी वी फ्रिज कूलर बहुत तरहके मशीन सब चलि रहल छै एहि तरहसँ बिजली आब दिनोदिन बढ़ले जाइ छै ताहि दुआरे बिजलीके हमर सबके कमसँ कम यूज करबाके चाही जाहिसँ बिजलीके बचत हेतै बिजलीके सही जगह इस्तेमाल हेतै बढ़िआँसँ यूज कऽ सकै छिए